लकडाउनआव जोंनाथ' न'आ हाग्रा खाथियावखा हाग्रायावनो बिदिनो गामिनि मालाबा मालाबा लोगोफोरा ज'मा थांनानै बिदिनो नायगिरहैयो मैगंफोर जा मोनो बेखौनो थास' बिबार थास' आयथिंफोरखौनो एफा एनै लाबोयो गासिबो रानलायनानै लाबोयो रानलायनानै बाहागो लायो आरो एदिनो एदिनो दैमाफोरावबो नाफोरबो हमो सिरि सिरिनो पुलिसजोंबो होसोजायो जानायालाय इसे बिदिनो मार गोथाव माने बिदि गोथाव बस्थुथ' मोनजाला मोनजानायालाय बिदिनो लकडाउन समावलाय बिदिनो मैगंफोरखौनो संना जानांदों नाजादों आरो संनो बिदिनो न'फोरावबो इसे एनै गायोमोन बिफायाबो इसे मावखायोमोन नालाय आबादनि बागै मोनथिखायोमोन बेदिनो इसे एनै गोदोनि लकडाउन जाथ'हाङैआवनो माने बिदिनो माबायाव गायखानायोन आरो जोंहा जोंहानि बारियाव दंखायोमोन बिदिनो बेफोरखौनो मैगंफोरखौ खाला बायना संदों मुलाफोरखौ आलुफोरबो गायदोंमोन इसे एनै बेफोरखौनो बुरला बायनानै फ्राइफोर संदों आरो गोथावनो मोजाङै संना जादों बिदिनो आरो फुङाव आलु फ्राइ बेदिनो फुङाव आलु फ्राइ मालाबा बेदिनो आलु बाथोन बिदिनो मैगंफोरबो जायो बिदिनो दिंखियाफोर मालाबा फ्राइबो जायो बिदिनो सानसुफोरावबो बिदिनो दालिफोर सङो मोनाफोरावबो बेदिनो दालिफोरानो बेफोरनो थायो नालाय सानजौफुनानो बेफोरखौनो इसे इसे रानलायनानै जायो आलु बाथोन जाबाय बेदिनो मोजाङै संना जादों आरो गासिबो बेदिनो न'खरैनो मोजाङानो जादों जानाया